हेल'

औ औ औ औ औ औ

औ औ औ औ

औ औ औ जोंनि चिरां जिल्लानि डेभेलपमेन्ट हिसाबै माने गोदो आगोलनि समाव ओ बिटिसि जायिनि आगोलाव बिटिसि जायिनि आगोलाव जोंनि दानिबायदि नैबे ओ लामा लामा दालांफ्राबोथ' गैखायामोन आरो बिनि अनगायैबो लामा दालाङाबो दा मोजां मोजां जाहैबाय सिसि ब्लकनि जाबाय आरो ब्लेक टपिं जाबाय जायगा जायगा आरो जेरावनाखि मानि स्लुइस गेट गैयामोन माने कासा बान्दो थेनानै माने जों आबाद मावनानै जायोमोन दा बेबो ओ स्लुइस गेट जाहैबाय आरो बिनि अनगायैबो माने बिदिनो साब डिभिजन ओरै काजलगाव बेखौ जों मोननो हाबाय बिटिसि जानायनिफ्राय आरो दा बिटिआर जाबावनानै बिदिनो माखासे गामि जेनेबा सिसि ब्लक जायि लामा बेफोरबो जाबाय बिदिनो दा जोंनि चिरां डिस्ट्रिक हिसाबै बिटिआर जानाय जानानै गोबां डेभेलपनि खामानिया जागासिनो दङ आरो बेखौ जों नुनो मोन्दों नुनो मोनबाय ओं दा बिनि अनगायैबो माखासे ओ स्कुल एलपि स्कुल एमइ स्कुल हाइ स्कुलफोरनि माखासे बिल्डिंफ्रा गोदान मोनसे मोननाय जाबाय रिफेयारिं बेफोरबायदि बिनि अनगायैबो गोबां बिदिनो डेभेलपनि खामानिया जागासिनो दं आरो बेखौबो जों दा चिरां डिस्ट्रिक हिसाबै जों नुनो मोनो आरोखि गासैबो सोलोंथाइ बिथिङावनो लामा सामानि बिथिङावनो हक बे जौगानाय खामानिया जागासिनो दं आरो बिटिसिनिफ्राय बिटिआर जानानै बेखौ जों दा नुगासिनो दङ मथा मथि गासैबो आयदायावनो बे जौगानायनि खामानिया मावगासिनो दं आरोखि बेनिखायनो जोंनि खाथियाव नै दा नुनो मोनबावबाय अवाटार साप्लाइ नुवाखै होमब्ला बेफोरबोथ' गोदो गैयामोन आरो कारेन्टफ्राबो राजिब गान्धीयासोनि कारेन्ट बेखौबो गोदो खना खनला गामियाव गैयामोन दा खना खनला गामियाव जाजोबनायखौ जों नुनो मोनबाय मथि मथि चिरां डिस्ट्रिक हिसाबै डेभेलपआ जागासिनो दं आरोखि बेबायदि गासैबो बिथिङावनो डेभेलाप जाबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों

औ जासिगोन ओ जासिगोन दे औ